दो इक दो ज्हार त्रै दो इक दो ज्हार चार दो इक दो ज्हार पंज दो इक दो ज्हार छे दो अठ्ठ दो ज्हार सत